तऽ घर हेलो हँ आब अबाज आयल की समाचार हॅं हँ ओ तऽ सबके वएह हाल अछि तेॅं हमहुँ तऽ वएह दुआरे फोन केलहुॅंऐॅं हँ जे पैसे लेतै तनी देर लागतै तऽ लागए देबै हँ हँ हँ आ रहबै हम अहाँ तऽ करेबै एते तऽ पड़तै हमरे अहाँके एहि दुआरे बढ़िऑं दियौ हँ हँ आ गाँवमे सड़क सब अछि से सब देखियौ ने केना लागैया हँ एकर तऽ सब किओ मिलके कोनो निराकरण करबै तखने ने होयत तऽ कखन तक अऽ कहिया तक ई सबके बात करबै हँ हम हँ खूब जरूरी छै की

हँ हँ तऽ इएह दुआरे कनिटा एहि सबके व्यवस्था कनिटा करू सब मिलके हम तेॅं फोन केलहुॅं रहए राखै राखै छी